جی بولیے جی جی ہاں میری موبائل کی شاپ ہے میرے پاس بہت طرح کے فون ہیں میرے پاس ویوو مل جائے گا سیمسنگ آئی فون مطلب جنتے بھی فون چل رہے ہیں سارے فون آپ کو مل جائیں گے جی جی یہ تو بہت اچھا فون ہے اور اِس کے فیچر بھی بہت زیادہ ہی اچھے ہیں پرائز کے ساتھ ساتھ اِس میں فائیو ایک تو بات یہ ہے نا یہ فائیو جی ہے اور فائیو جی بہت زیادہ اچھا چلتا ہے اِس کے سارے فیچر بہت زیادہ اچھے ہیں آپ لیں گی تو آپ ایک دم مطلب خوش ہو جائیں گی جی ہاں وہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ قسطوں پہ لیں گی ہاں ہاں مل جائے گا وہ بھی لیکن اُس کے لیے آپ کو منتھ میں قسطیں ہیں وہی دینا پڑے گا جتنے بھی آپ اپنے حساب سے دو یا تین ہزار روپئے اور باقی ڈاؤن پیمینٹ آپ کو تو کم سے کم پانچ سے چھ ہزار روپئے کرنا ہی پڑے گا کیونکہ مہنگا فون ہے یہ فیچر بھی بہت اچھے ہیں اِس کا کمیرہ بہت زیادہ ہی کلیئر ہے اور اِس میں آپ کو مل جائیں گے ریم روم بھی اِس کی اسپیس بھی بہت زیادہ ہے اور اِس میں آپ کو ڈبل سیم جیسے آپ ڈبل سیم ڈال سکتی ہیں اور فائیو جی چلے گا اگر آپ نیٹ ختم بھی ہو گیا تو بھی تھوڑا بہت مطلب چل فائیو جی ہے تو اسپیڈ بہت زیادہ کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کریں گی آپ تو منٹوں میں ہو جائے گا کوئی بھی ایپ کوئی بھی مووی جیسے آپ ادر فون میں کرتی ہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ فائیو جی ہے تو آپ سمجھ ہی سکتی ہیں فور جی اور فائیو جی میں انتر کیا ہوگا جی جو میری شاپ ہے تو یہ شاپ ہے آپ کو ایڈریس بتا دوں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آ کے لے لجیے گا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ٹھیک